मां अञा ताईं बटर फ़्लाई तरीक़े सां तैराकी कयी आहे पूठ जे ॿल ते कोई तैराकी न कयी आहे छो त उहा थोरी कठिन बि आहे थोरो वजन बि हुयो पंहिंजे शरीर जो त उन में दिक़त थींदी हूंदी हुई वरी पोइ भउ थियणु लॻो पर बटर फ़्लाई स्टाइल से बढ़िया सां करे वठंदो उहा ई कयी आहे